شب بخیر ریاض آج آپ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہماری گیلری کی نمائشوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں یا کوئی خاص ٹکڑا ہے جس نے آپ کی آنکھ پر پکڑی ہے مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ریاض عزورہ کا کام حال ہی میں بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہا ہے مخلوط میڈیا کا اس کا استعمال یقینی طور پر آرٹ کے منظر کو ایک نیا تناظر لاتا ہے عزورہ ایک بہت ابھرتی ہوئی فن کارہ ہے جو جو تجریدی اظہار کے ذریعے جذبات کی کھوج کے لیے بہت مشہور ہے اس نے یوروپ میں فنون لطیفہ کی تعمیل حاصل کی اور اپنی کمپوزیشن کے ذریعے جذبات کو ابھارنے کے بارے میں گہری سمجھ رکھتی ہے اس کے ٹکڑے اکثر جمع کرنے والوں کے ساتھ گونجتے ہیں جو آرٹ کا آرٹ کے ساتھ گہرا تعلق تلاش کرتے ہیں یقیناً ریاض ہم نے حال ہی میں ایک یاسین خان کے مجسموں کی نمائش شروع کی ہے یہاں خام مال کو پیچیدہ شکلوں میں تبدیل کرنے کی اس کی صلاحیت کافی متاثر کن ہے اس کے ٹکڑے آپ کے موجودہ مجموعے میں زبردست تضاد فراہم کر سکتے ہیں آپ نے فن کے جوہر کو بہت خوبصورتی سے کھینچا ہے ریاض یہ سب کچھ چمکانے والی گفتگو جذبات اور روابط کے بارے میں ہے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو مجھے آپ کے لیے عزورہ اور یاسین خان کے ٹکڑوں کو قریب سے دیکھنے کے لیے ایک نجی دیکھنے کا بندوبست کرتے ہوئے خوشی ہوگی کمال ہے میں انتظامات کروں گا اور تفصیلات کے ساتھ آپ تک پہنچوں گا ہماری گیلری ریاض میں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کا شکریہ میں ہمارے مسلسل بات چیت اور آپ کے آرٹ کے مجموعے کو بڑھانے کے مواقع کا منتظر ہوں اسی طرح ریاض بھائی آپ کا دن اچھا گزرے اور ہم جلد ہی رابطے میں ہوں گے